जोंनि गामियारि ओनसोलाव बेबादिनो गोबां फालांगिफोर दङ जेरै ब्रइलार सोरबा सोरबा बइलार फायखारि दाव फायखारि बोरमा फायखारि अमा फायखारि मोसौ फायखारि दं आरो बेबादिनो गय फायखारि दं आरो बेबादिनो सोरबा सोरबा दखान बाजारफ्राव बइलार दाननानै फानो आरो सोरबा सोरबा बेबादिनो अमा दाव लकेल दाव बेबादिनो दानो आरो फानो बेबादिनो गामियारि ओनसोलनि बिदिनो न'निफ्राय लांनाय दाव फारौ हांसो बोरमा मैसो मोसौ बेबादिनो जिब जुनारफोरखौ बायस'लाय फानस'लाय बेफोरखौ खालामो आरो बेबादि गामिनि माखासे बेफार फालांगि खालामनानै जायो आरो बेजोंनो न'खर सालायो जेरै न'नि संख्रि बानलु थाव बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा बायनायफोराव बे फालांगि खालामनानै मोननाय रांफोरजोंनो न'खर सोलियो आरो गाव गावनि फिसा फिसौफोरनि थाखाय बेबादिनो फालांगि खालामनानै मोननाय रांफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव बाहायो जेरै फिसाया जेरखम लेखा फरायनानै गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो बेबादिनो फरायै फरायै जेब्ला गावनि आथिङाव गसंहैनो हायो अब्ला बियो गावनि थाखाय मोनसे गोदान साख्रि बाख्रि मोनहैयो फरायनाय समाव मोजाङै मोजां पारसेनटेजफोर लानानै आरो बेबो साख्रि बाख्रि मोनाबा बेबादिनो बिजनेस खालामनानै मावहैनो हानायनि मोनसे बा मोनसे लामा दिनथिनो हायो आरोना बिमा बिफानि बे बेफार फालांगि खामानि मावनानै मोननाय रांजोंहाय बेबादिनो गोबां फालांगिफोर दङ जेरै मानसिनि आथिंनिफ्राय लानानै नांगौ मुवा जानाय जेरै सेन्देल सिन्देल दखान गस्ला दखान लंपेन दखान आरो देलायग्रा बायदिसिना मुवा बेसाद थाव आइना खानजं बेबादिफोर गोबां रोखोम रोखोमनि फालांगि खालामो आरोना बेबादिनो फालांगि खालामनानै गाव गावनि न'खर सोलियो बेफोरनिफ्राय मोननाय रांजों आरो गामिजों गामि बेबादिनो बायलाय फानलाय खालामो आरो बेबादिनो गाव गावनि न'आव फिसिनाय ओ दाव अमा फारौ मोसौ बोरमा बेबादिफोरखौ जोङो फाननानै फानहैयो हाथाय बाजारफ्राव बेफोरबादिखौबो बेफार फालांगि मावनानै मानसिफोरा बायो बायस'यो आरो बिसोरो फालांंगि खालामो बिदिनो गामिनि फालांगि गामिनि फालांगि बायलाय फानलाय बायस'लाय बेबादिनो खालामो आरोना गावगाबागाव गावगाबागाव आल्दा आल्दा फालांगि खालामो दंबावो बेबादिनो जाग्रा लोंग्राफोरनि जेरै फिथाइ सामथाइ

थालिर बिदिनो आफेल आंगुर बिदिनो माखासे मानसिनो नांगौ जानाय जाग्रा मुवा आदारफोर बेबादिनो अनेख रोखोमनि फालांगिफोर दं बेफोरनि बेफोरखौ फानो